नमस्ते में सांबे दी रौह्ने आह्ली आं जियां तुसें मिगी कोशन पुच्छे दा ऐ कि सांबा डिस्टिक च केह् केह् चेंजिस आए ऐं मतलव केह् केह् बदलाव आए न ते में तुसें दस्सना चाह्नी आं अज साढ़े अज दे बेल्ले बिच्च साढ़ा सांबा जम्मू शैह्र कोला घट्ट निं ऐ साढ़े इत्थै बड़े सारे हास्पिटल खुल्ले दे बड़ी सारी फैकिटरियां खुल्ली दियां जेह्ड़े बड़े सारे लोकें ई रोजगार देआ दी ऐ रोजगार ते पैह्ले पैह्ले दे टाईम च केह् होंदे हा कि लोग इ'यां गै फिरदे रौंह्दे हे इ'यां गै ध्याह्ड़ी धप्पा लांदे हे लेकिन अज दे टाईम च केह् ऐ कि उं'दे कोल प उं'दे कोल पक्की नौकरियां न ओह् इक थाह्र इक पक्की नौकरी करी सकदे न जियां साढ़े इत्थें जियां साढ़े इत्थें इक हस्पताल खुल्ले दा उत्थैं लोकें फ्री दवाईयां थ्होंदियां फ्री लाज होंदे अजकल्ल आयुशमान कार्ड बने दे जिंदे थरू केह् होंदे कि लोक फ्री लाज अपना कराई सकदे न कन्ने साढ़े इत्थै बड़ी सारी ऐसी धार्मिक स्थलां न जित्थें तुस जेई सकने न इन्ना विकास होए दा साढ़े इध्दर मतलव पैह्ले दे टाईम च केह् होंदा हा कि पैह्ले दे टाईम च केह् होंदा हा की बड़े इत्थैं कच्चे घर होंदे हे लोकें दे लेकिन अज दे टाईम च एह् ऐ कि इत्थैं लोकें दे पक्के घर न इन्ना विकास होई चुक्के दा इत्थें सांबा च कि अज कोई ऐसा निं ऐ जेह्ड़ा दो टैम दी रुट्टी निं खाई सकदा साढ़े इत्थे इन्ना विकास होए दा फलाई ओवर साढ़े बने दे साढ़े इत्थे नैशनल हाईवे न जियां अस असेंई पैह्ले दूर जाने आस्ते के गल्ल ते घैंटा दो घैंटा लग्गी जंदे हे लेकिन अजकल्ल फलाई ओवर बने दे नैशनल हाईवे न साढ़ा इन्ना टाईम बची जंदा अस जित्थैं दो घैंटे च पुजदे हे अज उत्थे अस पंदरां जां बीह् मैन्ट च पुज्जी जन्ने फिर में थोआनू दस्सना चाह्दी इत्थै बड़े सारे शराईन बोर्ड च वी बने दे न मतलव इन्ना विकास होई चुक्के दा सांबा डिस्टिक दा जियां पैह्लें निं ऐ हा पैह्लैं केह् होंदा हा कच्ची सड़कां होंदियां हा कच्चे घर होंदे हे लेकिन अज तुस आह्गे सांबा सांबा शैह्र ते तुसें इ'यां लग्गना जियां अस जम्मू शैह्र पुज्जी दे ते इन्ना विकास होई चुक्के दा साढ़े सांबे च साढ़े इत्थें फोर्ट बी हैन कीले बी हैन जित्थें आईये तुस दिक्खी सकने कि पुराने टाईम उप्पर राजा महाराजा कियां रौंह्दे हे जां उं'दा जित्थे ओह् रौंह्दे हे ओ केह् जेही होंदी ही जगा साढ़े इत्थें मानसर ऐ ओह् इक टूरिजम टूरिजम आस्तै बड़ा जैदा फेमस ऐ जां फिर आक्खी सकने बड़ा जैदा प्रसिध्द ऐ ठीक ऐ उत्थें लोक जंदे न उत्थें इक बड़ा बड्डा तलाऽ ऐ जित्थे मच्छियां बड़े सारे तुसें के आखदे दिक्खने बड़े सारे गल्ल ते जीव तुसें दिक्खनें लब्भने उत्थें इन्ना टूरिजम हून बड़े जैदा बाह्र दे लोक आंदे न उत्थैं ते धीरे धीरे इत्थे केह् होआ दा कि सांबा जेह्ड़ा टिस्टिक ऐ एह् इन्ना विकास करा दा ऐ कि तुस आक्खी निं सकने कि ओहियो सांबा ऐ जेह्ड़ा पैह्लें होंदे हा पैह्लें इत्थें ना कोई फैक्ट्री ही ना कोई हस्पताल हा ना ही कोई गल्ल ते रोड़ हा लेकिन अज दे टाईम उप्पर इत्थे बड़ा विकास होई चुक्केआ ऐ साढ़े इत्थें इन्ने बैंक खुल्ली चुक्के न इन्ने गल्ल ते इन्ने बैंक खुल्ले दे न की तुसेंई और लोकें दे इन्ने खाते नै उत्थैं तुसें हून मतलव जम्मू जाने दी जरूरत निं ऐ यां कुसै होर गल्ल ते डिस्टिक च जाने दी जरूरत निं ऐ तुसें सारा कुश इत्थें गै लब्भी जाना फिर और में थोआनूं दस्सनी आं साढ़े इत्थें इन्ने पर्यटक स्थल न जित्थें तुस जाई सकने न के किश पूजा आह्ले न किश इ'यां घुमने फिरने आह्ले न ते तुस आईयै दिक्खो इत्थै किन्ना विकास होई चुक्केआ ऐ साढ़े इत्थें होर बी बड़ी सारी जगां न जियां साढ़े इत्थें तुस तुस विशवास निं करेयो की साढ़े इत्थें केह् ऐ वाईफाई तक लग्गी चुक्के नै लोकें दे घरें फाईव जी इंटरनेट अस जूस करा ने फाईव जी इंटरनेट पैह्ले बड़ा दूर दी गल्ल होंदी ही लेकिन अज्ज दे टाईम उप्पर साढ़े सांबे शैह्र च वाईफाई बी लग्गे दे कन्नै फाईव जी बी चला दे न ते इन्ना तरक्की साढ़ा सांबा शैह्र करी चुक्केआ ऐ पैह्ले इस्सी शीटा आह्ला शैह्र आखदे हे क्योंकि क्यूंकि इत्थै बड़ी सारी साह्नू क्या ऐ शीटां बनदियां हियां जेह्ड़ी अस थल्ले दरियां पान्ने ना शीटां ओह् बनदियां हियां लेकिन अज दे टाईम उप्पर सांबा शैह्र इन्ना विकास करी चुक्कआ ऐ कि हर इक चीज तुसें इत्थैं लब्भी जाह्ग आनलाईल ते आनलाईल चीजां बी थोआनू अपने घर तक्कर लब्भी जंदी इत्थैं इन्ना विकास करी चुक्केआ ऐ साढ़ा सांबा साढ़े सांबे च तुस इ'यां दिक्खी सकदे इन्ना शैल दिक्खनेई इन्ना शैल ऐ कन्ने कन्ने नाह्ड़ा विकास बी होआ दा ऐ हून इत्थै साढ़े इत्थै फैक्टरियां न लोग जंदे ऐं उनें रोजगार थ्होंदा ऐ ते पैह्ले केह् होंदे हा पैह्ले ते लोक घर गै रौंह्दे हे जां खेत्ती बाड़ी करी लैंदे हे लेकिन अज दे टाईम उप्पर केह् ऐ कि लोग घरा बाह्र निकलदे और फैक्टरियें कम्म करदे फिर होर कोई जगा हो जित्थै उनेंई पक्की गल्ल ते रोजगार थ्होंदा ऐ साढ़े इत्थें के पैह्ले इन्ना रोजगार इ'यां तुस आक्खी सकदे इन्ने मौके निं थ्होंदे हे लोकेंई लेकिन अज दे टाईम उप्पर लोकेंई बड़े जैदा मौके थ्होआ दे न और के गल्ल ते लोग अग्गे तरक्की करा दे न